ऐसे ही आपस में बैठे दोस्तो से बात विचार होती रहती है वैसे तो मिलना डेली रहता है दोस्तो के साथ लेकिन दोस्तो का विचार बना की भाई क्यों न हम लोग बाइक से कहीं घूमने चला जाए तो आपस में विचार बने भाई कहाँ चला जाए कहा गया चलिए बाबा धाम चलते हैं जो कि झारखण्ड में हैं तो हम लोग प्लान बनाए की ठीक है से सब लोग मिलके जो है चार पाँच दोस्त हैं मिलके सभी लोग बाइक से ही चला जाए तो खर्चा वर्चा जोड़ा गया हम लोग आपस में जोड़े त दो हज़ार बोला गया है कि दो हज़ार ले लीजिए दो हज़ार में कपड़ा वपड़ा खाना पीना बाइकिंग वाइकिंग सारा चीज हो जाएगा तो हम भी पहली बार ही बाबा धाम गए हुए थे बाइक से हालाँकि लॉन्ग रूट है तो एक बाइक पर दो दो लोग सवार हो गए और अच्छे से कपड़ा वपड़ा खरीद लिए इससे पहले कै बार प्लानिंग बना था जाने का लेकिन कुछ पैसे की वजह से ए आ कुछ कमिया की वजह से जो है टाइम के अभाव के वजह से है हम लोग नहीं जा पाते थे लेकिन इसबार प्लान बनाए थे कि सावन में

हम लोग ने फिर कपड़ा खरीदा बाबा धाम जाने के लिए झारखण्ड जाने के लिए और उसके बाद जो है बाइक में टंकी तेल फुल करवा लिए पेट्रोल पंप पर उसके बाद वहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट किए रास्ते में नए कपड़े खरीदे सुल्तानगंज पहुँचे वहाँ पर गंगा स्नान किए और फिर वहाँ से हम लोग पैदल जो है बाबा को जल चढ़ाने के लिए चले गए रास्ते में जो है जब बाइक से जा रहे थे तो कुछ दूर हमारे दोस्त बाइकिंग किए कुछ दूर हम बाइकिंग कर लेते थे हैं एँ तो प्लानिंग जो है आप अचानक से प्लानिंग बन गया तो रास्ते में खा कहीं पर अच्छे होटल में रुक के खाना वहाँ भी खाए फिर जो है हम लोग गए सुल्तानगंज में नहाना धोना और बाबा को जल चढ़ाए फिर वहाँ से प्रसाद ओरसादी ले कर और जिस तरह गए थे फिर उसी तरह अपना अपना बाइक लेके फिर जो है आपस में बदल बदल के जो है चला चलाके जो है वापस में फिर हम लोग वापस घर चले आए